हाल ही के दस दिन में मैं एक शैम्पू खरीद के लाया था और वो शैम्पू बहुत ही घटिया था और बहुत शैम्पू आते थे उनका बहुत ही अच्छे रहते हैं और वो अच्छा झाग देते हैं लेकिन यह शैम्पू बहुत ही ख़राब हैं और इससे कुछ बालों में झाग भी नहीं होते हैं बहुत ही हल्की चीज़ आ गई है और बहुत ही बेकार शैम्पू था यह मेरे पास जो मैं लेकर आया और सभी बोल रहे थे जाने कहाँ से ले आया और वैसे ही पैसे दे आया तू इस शैम्पू के